नंढपिण खां मुंहिंजो वणिंदड़ जानवरु आहे घोड़ो जेको हमेशा हिकुदम मस्त फास्ट हली रहिन्दो आहे हुन जी ऐॾी लंबी हाइट चोड़ो बॉडी हुन जा पेर हुन ई शिकिल हुनया वार जीअं हुअ ॾुकन्दो आहे त ऐड़ो मस्त लॻंदो आ त मुंहिंजो सपनो आहे कि मां मतिलब उन जे पुठियां ई हमेशा क्रेज़ हूंदो हो जॾहिं कॾहिं नन्ढपिण में ईंदे वेंदे घोड़ो नज़रि ईन्दो हो त असां चङी देरु बीठा हूंदासीं त मां घोड़े खे ॾिसां मां घोड़े खे ॾिसां ऐं मूंखे हुन ते सवारु थी सवारी करे ॾाढो वणन्दो हुयो त मां तंहिं करे इहो ॾाढो सिखन्दो हुअमि कि मां हार्स राइडिंग कयां ऐं हुन ते हलां हुन खे हलाया फास्ट हीअ मुंहिंजी दिलि जी इच्छा आहे ऐं मूंखे कंहिंखे कंहिंखे ॾिसी करे जीअं त वॾा वॾा माण्हू घोड़ो हलाइन्दा आहिनि उन मां मोटिवेशन मिलन्दो कि मां कीअं हलाया घोड़ो कीअं सिखां इन करे मां बि अॼु बि चाहींदो आहियां कि मां घोड़े ते सवारी कयां ऐं घोड़े ते सवारु नम्बरु वन थियां ऐं घोड़ो मुंहिंजो वणन्दड़ आहे